हॅलो हांव कस्टमर उलयतां हांवें एक फ्लिपकार्टाच्यान एक प्रॉडक्ट ऑर्डर केल्लो तो म्हाका काल आयलो आं फर्निचर हय टिपॉय ऑर्डर केल्ली पूण हांव ह्या ह्या टिपाोयाचेर समादानी ना तुमच्या प्रॉडक्टाचेर जी हांवें ऑर्डर केल्ली त्या ऑर्डरीक जे डिटेल्स आयिल्ले ते पळोवन हांवें ऑर्डर केल्ली पूण प्रॉडक्ट दुसरोच आयला हय कलर कलरा एक कलर आनी फॉल्टी बी आसा हय ज्यो पुची तुमी स् ज्यो दिता हाडटात बरोबर आं दोन बुची आसात एक ना ना दोन ना कितें करपाचें प्रॉडक्टूच काल कॉल एर कॉल केल्लो हांवें प्रॉडक्ट ग् रिटन घेनात म्हणटात अशें कशें जावपाक शकता नाजाल्यार म्हाका कॉन्ज्युंमर फोरमाक क्रोच कंप्लेन दिवची पडटली म्हाका तो प्रॉडक्ट रिटन गे करपाक जाय नाजाल्यार रिप्लेस तरी करपाक जाय तुमी कितें करपा शकतात रिटन करात न्हय रिटन रिटन करपाची रिटन करतां हांव म्हाका नाका तो आतां परत बरें दुसरो जर तुमी धाडटा जाल्यार तो म्हाका बरोच येतलो म्हूण कित्या वल्यान आनी परत तुमकां कॉल केलो जाल्यार कॉल लागना प्रॅस दीस प्र बटन प्रॅस दॅट बटन ह्योच तुमच्यो खबऱ्यो म्हणून हांव तो प्रॉडक्ट रिटन ग् करपाक सोदतां म्हाका तुमी रिफंड करात न्हय ना म्हाका रिफंड जाय म्हाका री नाका रिप्लेस बी नाका कित्याक तुमचो परत येतलो तो माल बरो येतलो कित्या वयल्यान म्हाका तो रिटन करपाक जाय शक्य ना म्हणजे कितें जालें तुमी कसलो प्रॉडक्ट धाडटात आनी शक्य ना म्हणून जाता

हय पूण आम् म्हाका तो रिप रिटर्न करपाक जाय न्हय कित्याक तुमी कसलो माल धाडटले परत आनी परत घेनात म्हूण कित्या वयल्यान तशें जावपाक शकना न्हय नाका म्हाका रिप्लेसमँट नाका म्हाका रिटर्न करपा जाय म्हाका तुमी रिफंड करात नाजाल्यार हांव कंप्लेन करतलो कित्याक म्हजी सगळी डिटेल्स आसा जाय खंयचो ऑर्डर केल्लो तो म्हजे हांवें स्क्रिनशॉर्ट घेवन दवरिल्ले आसात हांव कंप्लेन करतलो म्हाका तो रिटर्न करपाक जाय बरें थँक्यू